आगोलनिफ्रायनो एख' गैया मा गैया जि जुम आदि उदि दानानै फाननानै बा गानबाय जोमबाय गथ' गथायफोरखोबो बिदिनो फेदेरबाय जि जुम दानानै माल बुस्थु माबा इ सबखौनो फाननानै गथ' साब्रैखोबो फरायनो होबाय आङो दा गथ' गथाय देरजोबबाय आंहा देरनानै आरो हिनजावसा सानै हौवासा सानैमोन गासैबो हाबा जाजोब्बाय इनिफोराय आरो दा इदिनो सोलिबोबाय र' आं गथ' गथाय फेदेरबोबाय एख' गैयामोन आंहा आगोलो इनिफ्राय इदि हाजिरा मुजिरा मावनानै गथ' गथायखो फरायनो होनानै फेदेरनानै दा हाबाबो हरजोब्बाय हौवासा सानै हिनजावसा सानैमोन इदिनो सोलिबोबायर' आं दाथ' आङो बुरिबोबाय नालाय एख' मावनो हाला फिसाफोरदोनो ओरैनो हानायखिनिखो मावनानै जाबाय दङ र' बिनिफ्राय ग्रोब गथ' गथाय देरना हाबा हरखांनानै जोंनि गामियाव एक बाथौ फुजि जेननायनिफ्रायनो आङो आर'जाव थांनानै माबा माबा इसोर गाबज्रि गाबज्रि न'खरखो फिसाफोरखो मोजां खालामबोबायर' दा इदिनो बिफायाबो हाजिरा मावै मावै खामला मावै मावैनो गथ'फोरखो फेदेरनानै फरायनो होबाय साब्रैखोबो ग्रोबै इनिफ्राय दा गैला बिफायाबो गथ'फोराबो देरजोब्बाय हाबा जाजोब्बाय